جانوروں کے کاٹنے سے محفوظ رہنے کے بہت سے تریقیات ہیں جیسے کی سورہ طارق ہے اگر بہت زیادہ کسی کے گھر پہ سانپ بچھو وغیرہ یہ سارے جانور جو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں اگر یہ کسی کے گھر پہ آ جاتے ہیں تو سورہ طارق لکھ کر کے کسی بھی جگہ پہ رکھ دیں ان شاء اللہ مطلب اس سے نہیں آئیں گے اور اگر کسی کے کوئی سانپ یا بچھو وغیرہ کاٹ لے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پہ دم کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ سانپ یا کسی کسی جانور نے کاٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا تھا تو وہ صحیح ہو گئے تھے اور ایسے ہی سورہ فلق کے بارے میں آتا ہے سورہ فلق ہے سورہ ناس ہے اور آیۃ الکرسی پڑھ کر کے دم کر لیں تو اس سے شفاء حاصل ہو جاتی ہے